ہماری پسندیدہ مچھلیوں میں سے اگر پسندیدہ مچھلیوں کی بات کی جائے تو اُس میں گرہی اور مانگور جیسی مچھلیاں شامل ہیں جنہیں لوگ عام طور پر کھانا پسند کرتے ہیں کیوں کہ یہ مچھلیاں کافی فائدہ مند ہوتی ہیں اور اِن مچھلیوں میں خاص طور پہ گرہی مچھلی جو ہوتی ہے اِن میں کانٹے بھی کم ہوتے ہیں اِس لیے لوگ اِس مچھلی کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ جو گرہی مچھلی ہوتی ہے کافی تعداد میں پائی بھی جاتی ہے کیوں کہ اِس کی پیداوار زیادہ ہے اور اِس کو لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں کھانے میں اور گرہی مچھلی جو ہے اگر بات کی جائے تو اکثر تالابوں میں مل جاتی ہیں اکثر ندیوں میں مل جائیں گی آپ کو کیوں کہ گرہی مچھلی ایک طرح سے بہت ہی پروٹین والی مچھلی ہوتی ہے لوگوں کو بہت ہی پروٹین اویلیبل کراتی ہے یہ بہت پروٹین اس کے اندر ہوتا ہے اور جہاں تک مانگور کی بات ہے یہ بھی ایک کافی اچھی مچھلی ہوتی ہے اِس میں بھی لوگ کافی اِس کو بھی لوگ کافی اچھی طریقے سے کھاتے ہیں اور کافی اِس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ دونوں کانٹے دار مچھلی کم ہوتی ہیں کیوں کہ اِن میں کانٹے کم ہوتے ہیں اِس لیے لوگ اِس کو پسند کرتے ہیں تو گرہی اور مانگور مچھلی جس کو لوگ یعنی پبلک عوام بہت پسند کرتی ہے اور بڑے شوق سے کھاتی ہے تو یہ مچھلیاں ہیں